अहाँ जे सैमसंगके मोबाईल लेने रही बहुत दू साल से चला बहुत दू साल से चला रहल चलि रहल यऽ से कृपा कऽ कऽ आब कोशिश करब हम दोसर मोबाइल लेबऽ के